मूंखे कंहिं बि बैंक और बीमा कंपनी जे विच में हेल्थ इंश्योरेंस जो सम्झण में थोरी दिक़त थींदी आहे की कहिड़ी बैंक हेल्थ इंश्योरेंस में छा बेनीफिट ॾिए थी और कोई बीमा कंपनी जंहिंजो मां हीअंर स्वाथय बीमा वठणु चाहींदो आहियां उहो मूंखे छा बेनीफिट ॾिए थी इहे सम्झण में ॾाढो दिक़त ईंदी आहे की कंहिंजो स्वास्थय बीमा वधीक सुठो आहे लोन में बि ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे की बैंकनि जो इंट्रस्ट रेट कोई हिडन चार्ज़िस न हुजनि या कोई बीमा कंपनी जो मां अगरि इंवेस्टमेंट कयां थो कंहिं म्यूचल फंड्स वग़ैरह में उन जा कोई हिडन चार्जिस न हुजनि जो पोइ खे पोइ मूंखे वधीक लॻनि त जो बेनीफिट मूंखे मिलिणो हूंदो आहे पोइ मूंखे न मिली सघे